हेलो मेरी क्या रेस्टॉरेंट रसोई रेस्टॉरेंट में बात हो रही है मुझे कुछ खाने का ऑर्डर देना था जैसे दाल फ़्रॉई है दाल मखनी है और चावल है फ़्रॉइड चावल चपाती और पुलाव और बिरयानी और गुलाब जामुन यह मुझे ऑर्डर करना था और मुझे ये सारा सामान मुझे आज ग्यारह बजे तक चाहिए और मेरा यह पता है बैतूल इटारसी रोड और सारा ये पता मैं आपको सेंड कर रही हूँ ठीक है थैंक यू धन्यवाद